हमारे जोधपुर जिले में बहुत सारे मुख्य उद्योग है जिसकी वजह से हमारे जोधपुर जिले के लोगों में कुछ आर्थिक में समस्या जो होती है उनमें बहुत सुधर आती है जैसे कि हमारे लोग मतलब बहुत सारे लोग हमारे कपड़े की व्यवसाय करते हैं कुछ लोग चमड़े की व्यवसाय करते हैं कुछ लोग जो हाथ में पहनने वाली चूड़ी का व्यवसाय करते हैं कुछ लोग घर के जो सामान होता है जो धातु पदार्थ होता है उसका व्यवसाय करते कुछ लोग घर की जो सजाने के लिए जो जो पदार्थ चाहिए वो उसका व्यवसाय करते हैं ऐसे ही बहुत कुछ कुछ लोग पढ़ाई करके नौकरी मतलब सरकारी नौकरी करते है और कुछ लोग मतलब हमारे खेती करती है लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादातर के लोग वस्त्र मतलब कपड़ा और जो हम पहनते हैं जो मतलब चमड़ा और चूड़ी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं